बाइकमे बहुत तरहके पार्ट रहै छै लेकिन हमरा ख्यालसँ मेन ओकरऽमे पार्ट होइ छै ब्रेक ओकरऽ आओर ओ सही नहि रहतै हमे सही टाइमपर ओकरऽ लगाबै नहि सकबै आओर गिरी जेबै अगर स्पीडमे ही रहलै कोइ आबि ही गेलै तऽ हमे रोकै नहि सकबै गाड़ीके कन्ट्रोलमे नहि रहतै गाड़ी हमरो इसीलिए गाड़ीमे ब्रेक होना बहुत जरूरी छै गाड़ीमे ब्रेक रहतै अगर कितनो स्पीडमे हमरा गाड़ी रहतै हमे रोकि लेबै सही समयपर आओर सामनेवलाके भी जान बचा लेबै आओर हमरो जान बचि जेतै इसीलिए बाइकमे ब्रेक हमेशा रहना जरूरी छै आओर ओकरामे गिअर गिअर समय समयपर चेन्ज करैलए पड़ै छै अगर कोई ब्रेकर आबि गेलै या फेर कोई मोड़ आबि गेलै हमरा गिअर डाउन करैलए पड़ै छै ओकर बाद हमरा फेरो वापस सारा गिअर लगाबैलए पड़ै छै हर मोड़पर या फेर कोई ब्रेकर छै वहाँ करैलए पड़ै छै गाड़ी स्लो करैलए पड़ै छै आओर गिअर डाउन भी करैलए पड़ै छै ओकरासँ होइ छै हमरा बाइकके जे सबकिछु पार्ट होइ छै अन्दरवला ओ भी बचलऽ रहै छै घिसा नहि होइ छै अगर गिअर डाउन नहि करबै अगर कोइ मोड़ छै तऽ वहाँ हमरा गाड़ी रऽ पार्टपर असर पड़तै इसीलिए जगह देखिकऽ मोड़ रहै छै वहाँपर आओर ब्रेकर छै वहाँपर गाड़ी धिआनसँ चलैलऽ जाइ छै आओर ब्रेकपर हाथ रखलऽ जाइ छै हमेशा कि सही समयपर हम ब्रेक लगा देबै गाड़ीमे